جی ہاں میں ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں جو کھیل کو اپنا کیرئر سمجھتے ہیں کافی توجہ کے ساتھ بہت اچھے سے وہ کھیل کھیلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسی کے ذریعے ترقی حاصل کریں جی ہاں طالبات بھی اسکولوں میں طرح طرح کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہیں جو ہر کھیل کھیلنا جانتے ہیں اور کافی دلچسپی کے ساتھ ان میں حصہ لیتے ہیں مجھے بھی کھیل کھیلنا بہت پسند ہے لیکن میں کھیل کو اپنا کیرئر نہیں مانتی میرے کلاس میں جو بچے تھے ان میں ایک لڑکی ایسی ہے جو نیشنل لیول پہ جا چکی ہے کھیل میں اور اب وہ انٹر نیشنل لیول پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے اسی طرح کافی لوگ ہیں میری جان کاری میں جنہیں میں جانتی ہوں اور وہ کھیل کو اپنا کیرئر مانتے ہیں اور کافی دلچسپی کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے ہیں اسکولوں میں بھی الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں جن الگ الگ کھیل آرگنائز کیے جاتے ہیں جن میں طالبات جو ہیں حصہ لیتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں